اتّر پردیش میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے بہت سے قدم اٹھائے ہیں اور بہت سی پالیسیاں بنائی ہیں جس میں بچوں کو فری میں لیپ ٹاپ موبائل یا ٹیبلیٹ دینا جس سے کہ بچوں کی پڑھائی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو اس سے بہت مدد ملتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسکولوں میں اچھی کتابیں نہیں ہوتی تھیں یا پھر غریب بچے جو کتاب لے نہیں پاتے تھے اور ان کو کسی دور لائبریری میں جا کے پڑھنا پڑتا تھا اور وہ اپنی غریبی کی وجہ سے پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے تھے لیکن اب کا نظام یہ نہیں ہے اب لوگ یا اپنے لیپ ٹاپ میں یا ٹیبلیٹ میں گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں اور مفت میں پی ڈی ایف کی شکل میں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو اس سے پڑھائی میں بہت مدد ملتی ہے اور یہاں کے اساتذہ بہت قابل ہیں اور وہ بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں اور وہ اصلاحی سطح پر بہت قابل ہیں